यस मैम बोलिए निक्की कुमार निक्की कुमार

हम मतलब कि जो भी देखते हैं जो भी देख कर पे जैसा भी मतलब बोला जाता है पेन्टिंग करने को वैसा कर लेते हैं हाँ हाँ मतलब जो भी चित्र जो भी रहेगा जैसा बनाना हो जिसी को जो पेंटिंग करवाना हो जैसा भी कर लेते हैं और भी अमे अम मेरे हाँ कुछ वहाँ रहते हैं हाँ हाँ हाँ मेरे दोस्त वो और है और है न वो लोग भी पेंटिंग में जॉब करना चाहते हैं तो वो लोग को भी कराना है हाँ मैं भी तो काम करना चाहता हूँ मेरे दोस्त भी कराना है वो लोग भी पाँच छ दोस्त हैं उसको भी कराना है वो भी करना चाहते हैं उसको भी ये बहुत अच्छा सा पेन्टिंग आता है जे मतलब की हर तरह से पेंटिंग आता हैं पेन्टिंग में कोई तरह के डाउट नहीं है कि नहीं आता है

हाँ हाँ वो लोग को भी कराएँगे मतलब वो लोग भी बोले हैं कि हमको भी करना है तो मेरे दोस्त लोग भी करता है मतलब करना चाहता है जॉब हाँ हाँ दस दस बारह दोस्त हैं मेरे पास वो हैं मेरे पास दस बारह दोस्त नाम बोलें क्या रोशन है विक्की है बिट्टू है अ अमरजीत है विवेक है सुनील है अजय है विकास है अवधेस है रौनक है राज है राजन है रौस अमित है हाँ वो लोग को भी पेंटिंग करने आता है सही से करने आता है हाँ तो आ जाएँगे ठीक है हम मैम सैलरी कितना है इसका

आपका कलब कहाँ पर है मैम ओह तो किस टाइम में आना है किस टाइम में आना है ठीक है मैम चलेंगे ठीक है ओके बाए